मेरी मेरी कम उम्र में योग सीखने का यह फायदा है कि जो जैसे कि हम कम उम्र में योग सीखते हैं तो हम जैसे कि हमारे पास जो सधी में हमारे जो नुकसान में होता है जो हमें बीमारियों ने घेर रखा है होता है तो वो चीज ना हम बिल्कुल क्लियर हो जाती है हमारी जैसे कि हमने योग बचपन से ही करते आ रहे हैं हमारे फैमिली में यही योग किया जाता है तो वो ही लोग हमें ये सीखा रहें कि आप बड़े में भी योग की अगर आप योग करेंगी ना तो आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी बने रहेंगे जैसे कि आपकी मेरी राय योग करने के लिए योग जो यो लोग योग कर रहे उनके लिए मेरी राय ये है कि वो हमेशा योग करें योग से ये ना सोचे कि हम छुटकारा नहीं पा रहे या आज हमारे पास टाइम नहीं है या कल हमारे पास टाइम नहीं आपको उस चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा जैसे कि आप योग के लिए टाइम निकालेंगे योग आपके लिए टाइम निकालेगा योग आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा और आपकी जो मेडिटेसन्स है जो आप करते हैं वो चीज भी बहुत अच्छे तरीके से रहेगी आप किसी चीज से आपकी किसी चीज से आप परेशान नी होंगे स्ट्रेसफुल रहेंगे बीमारी आपको घेरेगी नहीं इसलिए मेरी राय ये है कि योग शुरू से ही हमें करना चाहिए